जय झूलेलाल असां सिंधियुनि जे लाए फ़ख़्रु जी ॻाल्हि हा आहे त असां उणीह सौ सतेतालीह में जेको आज़ादीअ जो विरिहाङो थियो हुन खां पोइ सभिनी खां जेका वधीक दुखी क़ौम हुई असां सिंधी हुई छाकाणि त असां उते शिकारपुर में सिंध में पाकिस्तान में जेके बि सुठा सुठा घमनि ते पेंजियूं बिल्डिंगियूं बाग़ीचा खेतियूं बाड़ियूं सभु छॾे करे उतां खां पोइ असां पाण सां कुझु भी खणी करे पंहिंजी जान बचाए करे हिंदुस्तान में आयासीं ते खां पोइ सॼा जेके बि सिंधी हुआ सॼे दुनिया में पखिड़िजी विया छाकाणि त उन्हनि खे जिते जाइ मिली जिते बि उन्हनि खे ठिकाणो मिलियो उते हू रहिजी विया ऐं पंहिंजे इमानदारी ऐं सचाईअ सां एतिरो अॻिया वधिया जो हुननि खे दुनिया महिसूसु करण लॻी भई इहा क़ौम बि आहे जेका कंहिं बि देश में कंहिं बि क़ौम सां वफ़ादार थी सघंदी आहे ऐं इहा क़ौम परावनि में पंहिंजी आहे ऐं हिननि जे पंहिंजे ईमानदारीअ ऐं सचाईअ सां एतिरो कमु वधायो जो जंहिं बि देश में विया उन्हनि जे मना उन्हनि जे माण्हुनि खे नौकरी ॾियणु कमु ते लॻाइण ईमानदारीअ सां प्रेम भाव सां हलणु हुन में इन्हनि जो पहिरों दरिजो आहे असांजे देश में बि सिंधियुनि जो तमामु हिकु उंचो नालो आहे अॼु तमामु सुठा सुठा जेके असांजा नेता आहिनि जीअं असांए चेंबूर जा साईं हाशु आडवाणी ऐं साईं लालकृष्ण आडवाणी उन्हनि बि सिंधु लाइ जाम पाण खे पतोड़ियो आहे ऐं वॾा नेताऊं बि आहिनि जेके असांजे सिंधियुनि सां ॻंढियल आहिनि ऐं सिंधियुनि जे पूरे सहयोग सां उहे बि अॻियां वधनि था ऐं देश खे बि अॻियां खणी हलनि था त हिन में असांजे प्रधानमंत्री जेको हाणे आहिनि नरेंद्र मोदी उहे बि तमामु सुठो कमु करे रहिया आहिनि ऐं उहे बि जेके पिछड़ियल जातियूं आहिनि जंहिंखे जंहिंजी समाज में माना घटि थी थींदी वञे जीअं असांजी सिंधी ॿोली आहे उहा बि तमामु घति घटि माण्हू पसंदि नथा कनि भई सिंधी ॻाल्हाइणु अंग्रेजी स्कूल में दाख़िलु था थियनि इनकरे घणाई सिंधी इस्कूल बि बंदि थी विया आहिनि ऐं इनकरे उन्हनि जो जेका इहा पहल आहे असांजे नरेंद्र मोदीअ जी हुनखे मां तमामु दिलि सां चाहिंदुमि त उहो अॻियां वधनि ऐं असांजी समाज बि अॻियां अचे ऐं पंहिंजो जेको मुकाम हासिलु जेको उते हुओ उहो हासिलु कनि मुकाम त हासिल आहिनि पर जीअं पंहिंजी असांजी मातृभाषा उहा छॾिजे न उन्हनि में असां क़ाइमु रहूं असां पंहिंजे ॿारनि खे बि सेखारियूं जे कॾहिं मुंहिंजो कॾहिं नरेंद्र मोदी सां मिलणु थियो हाणे त मां हुनजा घणाई भाषण ॿुधा आहिनि जंहिं में हू पाणि जय झूलेलाल चवंदा आहिनि ऐं सिंधियुनि खे हिमथाईंदा आहिनि त मुंहिंजो बि इहो उन्हनि खे शुख़्रु गुज़ारीअ जे तौरु मां चवणु चाहियां थो पर भई हू बि अॻियां वधी करे असांजो हथु पकड़े करे असांखे बि पंहिंजे सिंधी मुकाम ते पहुचाइनि ऐं असांखे बि हिकु सिंधु वांगुरु टुकरु कोई ॾियनि जिते असां पैजा सभु सिंधी गॾिजी मेला मला थी लॻाए सघूं ऐं सभु सिंधी उते मौज सां चई सघूं त इहा असांजी हिंद में सिंधु आहे बसि एतिरो चई मां पंहिंजे महिरबानी जय झूलेलाल